میں نے چند دنوں پہلے آن لائن سوئٹ شرٹ آڈر کیا تھا حال ہی میں مجھے میرا آڈر کیا ہوا پروڈکٹ سوئٹ شرٹ ملا یہ سوئٹ شرٹ واقعی شاندار ہے میں نے اسے اپنے لیے خریدا تھا اور یہ تعریفوں سے بھرپور ہے سوئٹ شرٹ کی کوالٹی بہت ہی بہترین ہے کپڑا بے حد ملائم اور مواد کی معیاری معلوم ہوتی ہے اور دکھائی دینے میں بھی بہت خوبصورت ہے اور میں نے پہن کر ٹرائی کیا مجھ کو یہ سوئٹ شرٹ بہت ہی پسند آئی اور اس کی پیکجنگ کوالٹی وغیرہ بھی بہت اچھی تھی